आं आलु ओंख्रिखौ संनो जोबोद मोजां मोनो मानोना आलु ओंख्रिया आंनि फेब्रेत ओंख्रि आंनि बयनिफ्रायबो साबसिन ओंख्रि आलु ओंख्रिखौ आं बायदिसिना रोखोमजों संनानै जायो आलु ओंख्रिखौ आं बायदि बायदि रोखोमावबो होफानाय जायो आलु ओंख्रिखौ आं सामफ्रामबो जानो मोजां मोनो आरो संनोबो मोजां मोनो बेखायनो आं आलु ओंख्रिखौ संनो बिराद मोजां मोनो आरो जानोबो बिराद मोजां मोनो